میں نے ایک ٹرالی خریدی تھی جو میں نے آن لائن منگوائی تھی وہ ٹرالی بہت ہی بیکار نکلی اور دو چار دِن میں اُس کا ہینڈل بھی ٹوٹ گیا اور میں جب اُس میں کپڑے رکھتا ہوں تو کپڑوں سے زیادہ وزن ٹرالی میں ہوتا ہے یہ ٹرالی بہت ہی زیادہ مہنگی خریدی میں نے اور اِس میں بہت زیادہ وزن ہے اِس کو اُٹھا بھی نہیں سکتے

یہ ٹرالی بہت ہی بیکار ہے بہت ہی گھٹیا کوالٹی میں نے اِس کو آن لائن پے سے منگوایا تھا اور میں اپنے دوستوں کو بھی رائے دوں گا کہ وہ ٹرالی کبھی نہ خریدیں یہ ٹرالی بہت ہی بیکار ہے